जय झूलेलाल

अच्छा ओके अच्छा अच्छा चेंज करणियूं अथव सभु घर में त सभु ठीक आहिनि न कंहिंखे कुझु थियो त न न जी सभु हा हा ठीकु आहे त हिन में त हर रूम घणा अथव मतलबु ॿ रूम हॉल अथव अच्छा अच्छा त पोइ हिन में त ॿ ट्यूब ॿ ट्यूबलाइट लॻंदव ॿ फ़ैन लॻंदव हॉल में रूम में बि हीअं ई लॻंदव ट्यूबलाइट फ़ैन जेको जेको जेको तव्हां चवंदव हुन हुन हिसाबु सां असां लॻाए ॾिंदासीं तव्हांखे हा सॼी वायरिंग चेंज ई करणी पवंदी न उहो सभु पुरानी वायर हलंदी न किथे बि छा आहे अगरि सोर्ट सर्किट हूंदो या किथे बि वायर थोरी सर्किट जी वरी रूकी वेई हूंदी न त वरी वापसि हुते प्रोब्लम थींदो नई वायार विझबी सुठी कंपनी पोलीग्राम करे हिकु कंपनी ईंदी अथई हुन जी वायरिंग सुठी अथव थोरी महांगी पवंदई लेकिन सुठी लॻंदई ऐं उहो थोरी महांगी पवंदव लेकिन सुठी अथव उओ विझायो वायरिंग मेन आहे छा त ॿार वार बि आहिनि न घर में हा हा ऐं फ़िलिप्स जी ट्यूब्लाइट विझबी या त पोलीग्राम जी बि ट्यूबलाइट सुठी अथव जो की हाणे त एल ई डी लाइट ईंदी आहे वीह जी ॿावीह जी चोवीह जी जेतिरी तव्हांखे लाइट खपे रूम में हुन जे हिसाब सां तव्हांखे असां लाइट करे ॾिंदासीं हा

हा उहा सुठी कंपनी विझाइबो उहो त हा बराबरि बराबरि ॿ पैसे खे न ॾिसो छाकाणि त उहो त लाइटुनि में ई रहंदो तव्हांजे घर में ऐं सेफ़्टी जे हिसाब सां तव्हांखे मां वायर बि ॾेखारींदव मां उहो सैवन सिक्स्टी करे वायर ईंदी आहे मोटी थूल्ही हुन में हुन में सभु अची वेंदो मतलबु उहा सुठी वायर अथव बेस्ट वायर थोरी उहा महांगी पवंदव लेकिन सुठी अथव तव्हांखे ट्युबलाइट त

दादा छा बा बेटा मां चई ईंदुमि तव्हांजे घरि बराबरि तव्हां घणी पोइंटियूं ॾींदा घणा पोइंटियूं आहिनि हुन जे हिसाब सां भाव थींदो मुंहिजो त ॿ सौ रुपया रेट अथव पर पोइंट जा छाकाणि त वापसि ई सभु करिणो पवंदो पुराणी वायरियूं कढिणियूं पवंदियूं हुन जी जॻहि नई वायरियूं हणणी पवंदियूं जिते तव्हांखे ऐक्स्ट्रा पोइंट खपे उहा कढिणी पवंदी त हुते खोटिणो पवंदो आहे तोड़नो पवंदो आहे त जी हा हा जी जी हा ॾिसां थो अचा थो पोइ ॻल्हायांव थो तव्हां सां जी जी जी जी जी जी मां ईंदोमांव पहिरों फ़ोन कंदोमांव पोइ तव्हां भले हुते वेइट कजो पोइ पाणि ॾिसंदासीं घर में त केरु रहियल न आहे न हेठि घर में हा छाकाणि त इहा रिस्की आहे न जेसिताईं वायरिंग बदिली न थींदी हफ़्तो पंद्रहं ॾींहुं त घटि में घटि वेंदो हफ़्तो ॾह ॾींहुं घटि में घटि ॾह ॾींहुं त घटि में घटि वेंदव हा ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल हरी ओम